सोगल्यांकोचान कॉमन रिसोर्स म्हळ्यार नाल्ल इंग जायते नाल्ल मेळटाय आनी नाल्लां झाडां आहाय आनी नाल्लां झाडांन आमी कितू फायदे आसताय तें सोगल्यां होबोरू आसतोलें आम नाल्लां झाडान वांश कोरूं पावताय नाल्ल मेळटाय आमकां आडसोर मेळटाय गुडगूड मेळटाय गुडगुड्यांनी गोडशें कोरूं मेळटा कितू फायदे आसताय नाल्ला झाडाचे आमी सांगूं जायना आनी एक तूं नाल्ल एकू नाल्ल घेन एक नाल्ल एक प्रोडक्ट घेन तुंय कोरपा गेल जाल्यार नाल्लान शेंबोर वोस्तू कोरूं जाताय नाल्ला नाल्ला सोल्ल ओके तेजी देखून हें आसोता जायत कोरूं मेळटा